हाँ भैया टमाटर लेना था मेरे को कितने रुपए दे रहे देशी वाले दीजिए भैया कैसे दिए एक सौ चालीस रुपए भैया बहुत ज़्यादा बता रहे हो यार अरे भैया अगली वाली दुकान में यार एक सौ तीस दे रहे आप एक सौ चालीस बता रहें हैं यार दस दस रुपए ले रहे हैं और कौन कौन सी क्वालिटी के रखे हो यार और कौन कौन सी है छोटे बड़े हैं कि बड़े बड़े बस अरे नहीं यार भैया कुछ कम करो यार इतना दो तीन किलो लेना है तो ले लें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप

एक सौ पैंतीस रुपए अरे यार एक सौ पैंतीस रुपए एक सौ तीस तो कर लो यार दो अरे अरे यार भैया इसको समझो यार बात को दो तीन किलो लेंगे घर में जाएँगे आस पड़ोस वाले भी ले लेंगे दस रुपए कम होंगे तो अभी तो मैं दो तीन किलो की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं घर जाऊंगा तो आस पड़ोस वाले भी लेंगे तय है इसका ठीक है एक सौ तीस रुपए आप लगाइए मैं आ रहा हूँ